میں جب بھی اپنے کپڑے دھوتا ہوں تو سب سے پہلے ان کپڑوں بھگو کر سرف میں ڈال دیتا ہوں کچھ گھنٹوں کے بعد اس سرف میں سے نکال کر پھر ان کپڑوں کو دھوتا ہوں مختلف حالتوں میں الگ الگ طرح سے کپڑے دھوتا ہوں جیسے کہ گرمی کی موسم میں تو عام طور سے دھو لیتا ہوں لیکن ٹھنڈی کے موسم میں کپڑے موٹے اور موسم سرد ہوتا ہے جس کی وجہ سے کپڑے خشک میں وقت لگ لگا دیتا ہے تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ کپڑے کم گندے ہوں اور آسانی سے صاف ہوجائے میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ پانی کا خرچ کم سے کم ہو اور جتنا مجھ سے ممکن ہو پاتا ہے میں پانی کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں